कांय बातम्यो ह्यो फेक आसतात पक्षपाती आसतात दुसऱ्यांक बदनाम करपा खात करप हो तांचो हे आसता म्हज्या भुरग्यांपणान आमचे फुडारी पुरूशोत्तम काकोडकर हे गोंयच्या कांय प्रस्नाचेर चिंतन करपा खातीर अज्ञातवासान गेले तेन्नाय गोंयच्या गोमंतक ह्या दिसान नाका नाका त्यो फेक गजाली छापून हाडल्योल्यो म्हाका याद जाता